सरकारु जाम चीजुनि में पुठियां थी रही आहे जीअं त रोड नंढा आहिनि त हुनजे करे एक्सीडेंट थी रहिया आहिनि रोड जीअं वॾा हूंदा त एक्सीडेंट जो ॾपु घटि हूंदो कॉलेज स्कूलनि में फी घटि रखणु खपे जीअं नंढा ग़रीबनि जा ॿार हुजनि या पैसे वारनि जा ॿार हुजनि पढ़ाई लिखाई हिकु सरिखी करणु खपे नौकरियूं हर कंहिंखे मिलणु खपनि ट्रेनियुनि में ॾिसो त अॼु घणी गर्दी लॻी पई आहे तीअं ट्रेनियूं थोड़ियूं घणियूं वधाइणु खपे जीअं थोरी पब्लिक घटि थिए जीअं खुलासो इन्सानु वेही करे सघनि के किसाननि लाइ थोरी घणी सहुलियतु हुजण खपे जीअं हुननि खे पैसा व्याज ते मिलण त उहे सुठे नमूने भाॼियूं गुथियूं पौखे सघंदा तीअं हर कंहिंखे मिलनि